मुंहिंजे घर में जेके गमला आहिनि भई गुलाब जो जेको गुल आहे उहो मां माता लक्ष्मी खे चाढ़ींदी आहियां ऐं बेल पत्र जेको मां पोखे रखियो आहे उहो मां भोलेनाथ खे चाढ़ींदी आहियां ऐं जेके रंग बिरंगी गुल आहिनि उहो मां सभिनीनि भॻिवान खे चाढ़ींदी आहियां ऐं तुलसी माता जेकी आहे उहा विष्णु भॻिवान खे प्रिय आहे त मां विष्णु भॻिवान खे उन तुलसीअ जो चाढ़ींदी आहियां प्लस लॾूं गोपाल जे अॻियां रखंदी आहियां त माना सभु मुंहिंजे कम में ईंदा आहिनि पौधा